मिथिलामे सभसे प्रसिद्ध तऽ बड़ी छै जेकि हमरा घर पड़ोसमे सभक तऽ बड़िय नीक लागै छै बड़ीमे सभसे पहिने की करै छै मटरके दालिके सुखबै छै सुखायके मशीनमे पीसाकऽ या केओ केओ की करै छै सुखायकऽ जत्तामे पीसै छै तकर बाद ओकरा की करै छै कठौतमे लए कऽ ओकरा पानि दए कऽ फेनै छै खूबकऽ फेनैत तकर बाद साफ़ पानीमे कनिए टा बेसन दए कऽ देखै छियै जे ओ फूले छै की जखन ओ फूलि गेलै तहन ओहिमे जीरा दए दै छियै नमक दए दै छियै जेना स्वाद लागते जतबा स्वाद अनुसार नमक देलियै तकर बाद की केलिए लोहिया अनलिए लोहियामे की करेलियै तेल देलियै तेल देलियै तकर बाद की केलियै बड़ीक ओहिमे छोट छोटमे बड़ीक खोंटि लेलियै खोंटि लेलियै ओकर बाद की केलियै छोलनीसॅं जखन थोड़ासॅं लागि गेल जे ई भै गेलै तहन छोलनीसॅं दए कऽ उलटि देलियै उलटा देलियै तकर बाद ओकरा खूब लाल केलियै लाल केलियै लाल कए कऽ ओकरा निकालि देलियै दोसरो बेर देलियै तेसरो बेर देलियै जतबा बेसन रहै ततबामे दए देलियै दए देलियै तकर बाद की केलियै फ़ोरनमे जीरा देलियै तेजपत्ता देलियै मरचाइ देलियै तोरी देलियै धनिया दऽ पचफ़ोरनामे जेना तोरी धनिया जमाइन मेथी मंगरैल जीरा सभ मिलाके रहै छै पचफ़ोरना पचफ़ोरना देलियै ओहिके बाद बड़ीके बड़ी दए देलियै बड़ी जे देलियै बड़ीके तेकर बाद भूनि देलियै ओहिमे पानि देलियै पानि देलियै जतबामे बड़ी फूलि जाइ पानि देलियै पानि दै के बाद ओकरा ढकि देलियै अथीसॅं थालीसॅं थालीसॅं जे ढकि देलियै तकर बाद उघाड़िकऽ देखलियै जे ओ फूलि गेलै तहन ओहिमे दही दै देलियै आ बेसन जे बचले रहय ओकरा आर पानि दै कऽ घोरिक दै देलिए दही दै देलिए ओकरा खूबकें अथी कए कऽ तकर बाद बड़ी फूलि गेलै मसल्लासभ हल्दीसभ किछु दै देलिए जखन फूलि गेल तहन उतारि लेलियै गैसके चूल्हाके बंद कए लेलियै